तो पटना में हम अपने गुरु को गुरु के जो बोलते हैं जब एँ अनुरागीयचार्य हैं जो अच्छा बोलते हैं प्रवचन करते हैं कृष्ण भगवान के पुजारी हैं कृष्ण भगवान के पुजारी हैं जो पू बताते हैं कि धर्म क्या है भगवान क्या है भगवान के प्रति आस्था दिला सिखाते हैं कि हाँ भगवान हैं भगवान के परती कोई कैसे पूजा होना चाहिए कैसे आदर होना चाहिए जिसमें वह जैसे एगेस्चर बाबा धाम हैं वह भी हैं वह भी बताते हैं कि धर्म क्या है कैसे शिक्षा देती है कि पूजा पाठ कैसे होना चाहिए भगवान के प्रति कैसा आस्था होना चाहिए भगवान को पूजिए भगवान है ऐसा बात नहीं है कि नहीं है भगवान है धरती पर उसमें अनिरुद्धाचार्य बताते हैं कि कैसे अपने बूढ़ा बुज़ुर्ग का भी सेवा करना चाहिए जिससे भगवान का सीधा अथी होता है कि हाँ भगवान है माता पिता का सेवा कीजिए इसमें भी भगवान का आस्था रहता है कि बड़ बुजुर्ग को कैसे सेवा करना चाहिए कैसे क्या करना चाहिए पूजा करना चाहिए आचरण करना चाहिए ऐसा अच्छा व्यवहार दीजिए अच्छा अच्छा साफ़ सफ़ाई रखिए माता पिता को खाना पीना दीजिए उससे पूजा पाठ होता है गुरु भगवान हैं भगवान के सम्मान माता पिता का भी सेवा करना चाहिए उससे अच्छा शिक्षा देता है ओ हमें अच्छा बात समझाते हैं हम सुनते हैं कि अच्छा लगता है प्रवचन सुनने में अच्छा बोलते हैं अच्छा कहते हैं कि पूजा धर्म क्या है कैसे भगवान को पूजा करना चाहिए पाठ करना चाहिए कैसे क्या करना चाहिए सुनने में उनका प्रवचन अच्छा लगता है हमको हम सुनते हैं प्रत्येक दिन सुबह उठ कर उसका सुनते हैं चैन क्या कहता है प्रवचन सुनते हैं क्या कैसे बोलते हैं क्या करते हैं कैसे सुबह उठ कर पूजा करना चाहिए भगवान को नमन करना चाहिए उसके प्रणाम करना चाहिए और बहगाओ सर्व प्रथम माता पिता को भी प्रणाम करना चाहिए वह भी एक प्रकार के गुरु होते हैं जैसे कि माता पिता भी भगवान का स्वरूप होते हैं ऐसा वो सिखाते हैं बोलते हैं सुनना चाहिए सीखना चाहिए